राजस्थान में अहिड़ा घणेई कार्यक्रम थी रहिया आहिनि जंहिंजो उद्देश्य व्यवसायिक नीतियुनि खे वधाइणु आहे जीअं त समाज कल्याण जे लइ सरकार पारां पंहिंजे बिज़निस खे शुरू करण लाइ माण्हुनि खे जीरो पर्सेंट ते लोन सुविधा ॾिनी वञे थी ऐं घणनि क़िस्मन जी सलाहुनि जो हिकु हुनजे वाधारे लाइ ज़रूरी आहिनि सभु ॾिनी वञनि थियूं ऐं हिननि सां गॾो गॾ बि छात्रवर्ती वग़ैरह जहिड़ी योजनाऊं हलायूं वियूं आहिनि जिन सां नौजवाननि युवाउनि खे बि पंहिंजो समाज जो विकास करण में सहूलियत थी सघे ऐं हिननि जे अलावा बि माण्हू पंहिंजी सूझबूझ ऐं ॼाण सां पंहिंजो विकास करे सघनि हिन करे बि घणेई ओद्ययोगिक कार्यक्रम मीटिंगूं वग़ैरह कयूं वियूं आहिनि स्कूलनि में ॿारनि खे बि बिज़निस टूर वग़ैरह ते वठी वञे सघे थो जंहिंसां हुननि खे बि बिज़निस करणु ऐं पंहिंजो विकास करण जी सम्झ अचे ऐं हिननि सां बि समाज जे वाधारे में पंहिंजो योगदान ॾई सघिजे थो ऐं महिलाउनि खे बि बिजनिस में जुड़ण लाइ घणेई यत्न कया विया आहिनि छो त माइयूं बि असां सां समाज जो हिकु अटूट अंग आहिनि ऐं सरकारु पारां बि महिलाउनि खे अॻियां वधाइण लाइ घणेई कार्यक्रम हलाया विया आहिनि जीअं त कुकिंग वग़ैरह होम डेकोरेशन वग़ैरह हिननि में बि महिलाऊं शामिल थी करे पंहिंजे समाज में बिजनिस में पंहिंजो हिसो ॾई सघनि थियूं